जी भैया मैं वैशाली बात कर रही हूँ आप कहाँ पर हैं अभी मैंने काफ़ी समय पहले कॉल किया था आपने उठाया नहीं जी जी कितना समय लगेगा आपको जी भैया मैं अपनी जगह पर ही खड़ी हुई हूँ जी जी आपको कितना समय लगेगा आने में अभी आप हैं कहाँ पर मुझे आप जगह बता सकते हैं ताकि मैं एक अनुमान लगा सकूँ आपके आने का जी क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी पहुँचना है

जी भैया मैं काफ़ी लंबे समय से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ तो थोड़ा आप जल्दी आ जाइए क्योंकि मुझे अपनी जगह पे जल्दी पहुँचना है जी जी कितना समय लगेगा आपको ठीक है भैया मैं दस मिनट आपका वेट करती हूँ ठीक है भैया आप जल्दी आ जाइए ठीक है ना भैया ठीक है मैं अपनी जगह पर ही खड़ी हुई हूँ भैया ठीक है आप आ जाइए ठीक है भैया